کچھ مقامی آرٹ کی شکلیں دستہ کاریاں جو لکھنؤ ضلعے کے لیے منفرد ہیں ان میں ایک چکن ہیں چکن جو لکھنؤ چکن چکن جو لکھنؤ میں کام ہوتا ہے وہ بہت ہی فیمس ہے اس پہ جو چکن کا کام ہوتا ہے وہاں گھر کی گھروں میں عورتیں بھی کرتی ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ محلے کی ان کے فریاد ایک ایک کام دیا جاتا ہے کہ چکن اور ان کو جو بھی ادائیگئی ہوتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور یہ گھر کے کام ہوتے ہیں ہینڈ دستہ کاری جس کو کہتے ہیں اور یہ لکھنؤ کا فیمس ہے اور امبرائڈریوں کا بھی کام ہوتا ہے کافی ہو گیا ہے لکھنؤ میں جگہ جگہ آپ کو امبرائڈری کی مشینیں مل گئیں ہیں اور یہ کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے دستہ کاری کی جگہ اس نے لے لی ہے لیکن دستہ کاری کو یہ ختم نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ دستہ کاری کی جو ویلیو وہ اپنی جگہ ہے اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اپنی جگہ ہے اور لکھنؤ میں آری دردوزی کا کام بھی بہت کیا جاتا ہے تو آج بھی آپ کو جو لکھنؤ کے رودل ایریا ہیں گاؤں کے لکھنؤ کے جو ہیں ان میں زری کا کام بہت آپ کو ملے گا گھر گھر میں آپ کو زری کا اڈے مل جائیں گے لوگ اسی کا کام کرتے ہیں اور اس کی جو کافی ڈیمانڈ ہیں لکھنؤ کے اندر ہی زری کے بھی پیس باہر شہروں میں جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں چکن کاری کو بہت زیادہ ہی پسند کیا جاتا ہے یہ ایک ہمیشہ کا فیشن چلنے والا ہے یہ صدیوں سے فیشن چلتا چلا آ رہا ہے آج کل مشین کی بھی کڑھائی ہوتی ہے لیکن مشین کی کڑھائی میں وہ بات نہیں ہوتی جو ہاتھ کی کڑھائی کی بات ہوتی ہے ہاتھ کی کڑھائی کی بات ہی کچھ الگ ہے اس میں مہین کام فردیاں گوٹا پتی اس سے چکن کے کام کی اور ہی زیادہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اسے ہر طریقے کے لوگ پہنتے ہیں بچے بوڑھے آدمی آدمی لوگ اس میں جینس لوگ کرتا پاجامہ چکن کا چکن کی شرٹس پہنتے ہیں عورتیں لوگ آج کل اس میں ساڑی شرارہ کرتا جمپر پینٹ وغیرہ پہنتی ہیں اور چکن کا کام ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ ہی چلتا چلا آئے گا یہ ایک ہینڈ ورک ہے جو بہت خوبصورتی سے بنایا جاتا ہے کچھ پیس بنانے میں چھ سات مہیںے لگ جاتے ہیں اور کچھ پیس پندرہ بیس دن میں تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ پیس بہت زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں اس میں ہینڈ ورک میں فردیاں ڈالی جاتی ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں